جی سلمان ٹریول سے بات کر رہے ہیں بھائی جی سلام علیکم بھائی جان ہمیں ایک ٹیکسی بک کرنی تھی فور سیٹر

اے سی چاہیے ہوگا اے سی تو گرمی میں آپ کو پتہ ہے جہاں جانا بھائی دلی سے بلند شہر تک

جی بائیس تاریخ کی شام کو جائیں گے اور صبح جو ہے واپسی ہوگی صبح گیارہ بارہ بجے تک ہاں بتا دیجیے ٹول وغیرہ کس کا رہے گا بھائی آپ کا اچھا ہمارا رہے گا اچھا اچھا بھائی جیسے ڈرائیور وغیرہ کے بھی پیسے ہوتے ہیں اس کا اسے تو کچھ نہیں دینا ہوگا نا اس میں ہاں ہاں وہ تو جو بھی کھائیں گے پییں گے ساتھ ہی رہے گا ہمارے ہاں ہاں وہ تو ڈرائیور تو گاڑی میں آرام کر لیتے ہیں رات بھر یا پھر روم وغیرہ اپنا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں مطلب ہاں ہاں بھائی بس اے سی وغیرہ پرفیکٹ چلنا چاہیے گرمی کا موسم ہے بچوں وغیرہ کو پریشانی نہ ہو فیملی کو ہاں ہاں ہاں ہاں انشاء اللّہ میں آپ کو کل کنفرم کر دیتا ہوں ان شاء اللہ ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے اچھا سلام علیکم